भाई साब हमने बच्चों के लिए बाज़ार से कपड़ा लाया नन्दगंज से जाकर के और देखने में तो कपड़ा अच्छा था दुकानदार भी रेट अच्छा बोला हम सोचा अच्छा दाम माँग रहा है तो अच्छा कपड़ा भी होगा रंग कलर सब देखने में अच्छा था और कपड़ा लाए तो बच्चे पहने ख़ुशी ख़ुशी से कि पापा लाए कपड़ा बहुत बढ़ियाँ लाए और बच्चे जब पहने चार पाँच दिन चार पाँच दिन पहनते पहनते कपड़ा फट गया वह साफ़ करवाए किए तो उसका कलर भी उड़ गया हमारी धर्म पत पत पत्नी भी जो है कि डाँट रही है बच्चे भी बोल रहे हैं कि पापा आप तो फिर ख़राब वाला कपड़ा ला दिए फिर दोबारा नहीं खरीदोगे वह दुकानदार हमसे अच्छा पैसा भी ले लिया महँगा दे दिया कपड़ा और हम ठगा गए और इधर से भी डाँट सुनना पड़ रहा है बताइए अपने नज़दीकी बाज़ार में हमको ऐसा ठगी का शिकार होना पड़ता है क्या दुकानदार हमलोग को लूटने के लिए ही बैठे हैं किसी तरह से पैसा जुटाए और जुटाकर के बच्चों को ख़रीदे कपड़ा चलो भाई समय आ गया त्योहार का टाइम है बच्चों को ख़रीद देते हैं त्योहार में भी काम करेगा फिर पहनने के लिए भी काम करेगा बार बार तो नहीं ख़रीदना पड़ेगा इसलिए महँगा वाला हम लिए और वह दूना दाम का दिया यहाँ भी पता करे हैं तो कम दाम का ऐसा कपड़ा मिल रहा है और उसका हम क्या कहें जोकि चार या पाँच दिन में फट गया तो भाई सब लोग तो डाँटेंगे ही और बाज़ार वालों को तो सोचना चाहिए कि भाई गाँव नजदीकी है तो अच्छा दें लेकिन नहीं दिया